میرے پاس ایک کتاب ہے محمد عربی جو کہ سیرت کی کتاب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے پیغمبر ہیں آخری نبی ان کی سیرت پر یہ کتاب ہے تو وہ کتاب میرے پاس ہارڈ کاپی میں موجود ہے اور مجھے سیرت پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے آپ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے کا اور ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں جاننے کا مجھے بہت شوق ہے اور میں بھی یہ بھی چاہوں گا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے بلکہ دنیا کے ہر شخص کو اسے پڑھنا چاہیے